ओ जोंनि ओ गोजौसिनथार अख्रांआव मा मा दं बेहाय सोमोन्दोआ थाहैबाय अखाफोर आरो सान हाथरखि हाथरखिजों लोगोसे हाथरखिनि ओ देरसिन नुहुरनाया जोङो जोंनि गाहायनिफ्राय नुहुरनाया जाहैबाय अलंबार अलंबारजों लोगोसे जों नुहुरो जाहैबाय हाथरखि आरो हाथरखिजों सोमोन्दो थानाया जाहैबाय जोंना अखाफोर दं सान दं बेनो आरो दा बिनिखायनो जोङो बे सान आरो हाथरखि अलंबारफोरखौ जोङो बयबो मानसि हारिया ओ मोजां मोनो हरनि समाव माने सांग्रेमाफोरबायदि जा समायना ओ जोमै गैयाब्ला माने बे हाथरखिजों लोगोसे अलंबारखौ बिसिबां समायना नुयो आरो बेजों लोगोसे ओ जोंनि सारा प्रितिबियावहाय बे अख्रांजों सोमोन्दो थानायखौ बयबो मिन्थिगौ अलंबार आरो हाथरखि आरो अखाफोरखौ दा जोङो ओ बेखिनिखौनो जोङो मोजां मोनो मानसि हारिया ओ बेनिखायनो आङो बे जोंनि बि टि सि हालामनिफ्राय आङो बे हाथरखिनि सोमोन्दैहाय आङो बेखिनिखौनो बुंनानै आं दोनथ'नाय जाबाय